हैलो दिक्खो साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू इंड भारत ऐ ओह् बड़े तीर्थ स्थान न इत्थें पैह्ले वृंदावन जाओ उत्थै कृष्ण हुंदा जनम होए दा ओह् बड़ी शैल जगह ऐ मथुरा वृन्दावन प्रेमा प्रेमा नन्द जी का मंदिर इत्थै बड़ा शैल ऐ ते पंजाब ओह् आह्ला लेखा जाओ ते गुरुद्वारा आई जंदा उत्थै सिक्ख न ते हिमाचल च जाओ उत्थै माता बसदियां न उत्थै ज्वाला माता कांगड़ा माता बड़े ज्यादा मंदर न ते एह्दे कोला गै में एह् बजह् कन्नै मिगी ओह् जगह् बड़ी पसंद न जम्मू कश्मीर आओ ते बावे अह्ली माता ते बहु फोर्ट ते होर बी बड़े इत्थै तीर्थ स्थान न